ایک کتاب کو ختم کرنے میں مجھے عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے میرا اس چیز میں معیار دلچسپی ہے اگر کتاب ایسی ہوتی ہے جو میری دلچسپی کا سامان ہے یا وہ ایسے موضوع سے متعلق ہے جو میری دلچسپی کا میدان ہے تو میں اس میں دلچسپی لیتے ہوئے بہت جلدی سرعت کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں اور زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور میں مستقل مزاجی کے ساتھ دو تین گھنٹہ آرام سے مستقل پڑھ لیتا ہوں مجھے کسی طریقے کی دقت یا تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے میرے پاس پڑھنے کے بہت سے اہداف ہیں مثال کے طور پر کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے زیادہ صفحات کی ہوتی ہے تو میں اس کے لیے ایک مہینہ منتخب کر لیتا ہوں اور اگر وہ کتاب متوسط درجے کی ہوتی ہے زیادہ صفحات اس میں نہیں ہوتے بلکہ درمیان کے صفحات ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے ایک ہفتہ منتخب کر لیتا ہوں اور کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہوتی ہے جس کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے تو میں عام طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اگر ہو سکے تو ایک ہی نشست میں اس کتاب کو مکمل کر دیتا ہوں اور اگر کبھی وہ دلچسپی کی چیز ہوتی ہے تو میں ایک ہی نشست میں اگرچہ کتنی ہی صفحات کی کتاب ہو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور الحمدللہ میں اپنی اس کوشش میں عام طور پر کامیاب بھی ہو جاتا ہوں